ہمارے باورچی خانہ میں كوكر توا پتیلا پلیٹ چمچ چمچہ چائے چھنی اور كئی سارے برتنیں پلیٹ كڑھائی اور بڑے والے دیگ یہ سب ہے اس میں كوكر میں گوشت بنائے جاتے ہیں اس میں جو بہت جلدی بن بھی جاتا ہے گوشت اور چھوٹا والا پتیلا میں چاول كے لیے وہ اس میں آرام سے سب چیز بن بھی جاتا ہے اور توا میں ہم روٹی بھی بنا سكتے ہیں آملیٹ بھی بنا سكتے ہیں یعنی جو چاہیں ہم اس پہ بنا سكتے ہیں اور كڑھائی میں جیسے ہوگیا كوئی چیز گرم كرنا ہے تو اس كے اندر ڈال كے ہم گرم كرلیے نكال كے كھا لیے آرام سے ہوگیا اور بڑے والے دیگ میں سے كہیں پارٹی ووٹی ہوگیا ہمارا تو وہاں پہ لے كے جا كے اچھے سے اس میں اچھا خاصا بریانی بنا سكتے بنا لیں اس كے اندر تقریباً بیس پچیس كیلو تک اور پین میں ہم چائے بنا لیتے ہیں دودھ دودھ ابال لیتے ہیں پانی گرم كر لیتے ہیں اور پھر اس كے بعد كپ ہو گیا اس میں چائے نكال كے پی سكتے ہیں ہم پانی بھی پی سكتے ہیں چائے چھنی وغیرہ سے چائے چھان كے پی لیں اور كئی طرح كی ہیں جس میں پانی میں جیسے پانی میں كچھ چلے گئے تو اس كے اندر وہ بھی چھان كے پی سكتے ہیں ہم اور اور اس كے بعد